एका चित्रां वरवीं एका मनशान आपली कला लोकां मदीं दाखोवपाक मेळटा शब्दांनी पुरायपणी करूंक जायना तसली भावना आनी अणभव एक कला वरवीं करपाक मेळटा कला स्वताक चड समजून घेवपाक मदत करता कला लोकां मदीं आनंद आनी प्रेरणा हाडूंक शकता